आंनि बे गोसोआव गोग्लैनाय इम्प'र्टेन्ट डेट्सफोरानो जाबाय फार्स्टाव नाइन्टिन फर्टिसेभेन फिफ्टिन आगष्ट' नाइन्टिन फर्टिसेभेन जेब्ला इण्डियाआ उदांस्रि मोनो इन्डिपेन्डेन्ट जायो बेनिफ्राय नाइन्टिन फर्टिसेभेन स्रिमन्त शंकरदेबनि जोनोमसान ओमफ्राय नाइन्टिन न' फर्टिन नाइन्टि फार्स्ट आहुम दिमासा बेटेल ओमफ्राय सेकेन्ड अक्ट'बर महात्मा गान्धिनि जोनोमसान बे सानाव जोङो बयबो महात्मा गान्धिखौ बिफा महरै जोङो फालिबोगासिनो दङ टु अक्ट'बराव बेनिफ्राय सिक्सटिन जानुवारि इण्डियान आर्मि दिबस इम्डियान आर्मि डे बेखिनिखौ आं गोसोआव गोग्लैदों फाइभ डेट्स